हैलो मैड़म जी तुस लाईब्रेरी दा बोल्ला दे मैड़म जी में थुआढ़ी लाईब्रेरी बिच पढ़ने गी औनी रौह्नी बाऽ उत्थें इक्क चक्कर बनी दा में जेह्कियां कताबां पढ़नी मिगी ओह् कताबां निं थ्होआ दियां ते जेह्कियां कताबां हैन ओह् उत्थें उंदे च ओह् जेह्का मिगी चाहिदा ओह् ऐ गै निं ओह्दे च तो सर नमीं नमीं कताबा नुआओ कुदै में यरो पढ़नी होन्नी डेली एह् नमें नमें जेह्के अज्जकल चला दा साढ़े देश बिच केह् होआ दा एह् सारियां चीज़ां पढ़ना होंदियां एह् आह्लियां कताबां निं हैन उत्थें ते समान निं थ्होंदा पूरा जेह्का में पढ़ना होंदा ते कन्नै उत्थें तुसेंगी पता जियां असें पढ़ना होंदा गर्मियें दे दिन न ते इन्नी जादा धुप्प होंदी गर्मी होंदी नेईं उत्थें पक्खे चलदे एसी ते छुड़ो उत्थें पक्खे बी नेई गर्मियां प्राण निकली जंदे साढ़े मैड़म जी पैह्ले नंबर ते तुस इत्थें पक्खे लोआओ इसलै बहुत जादा गर्मी ऐ ते इत्थें बेहियै पढ़ना इंया बड़ा नेईं पढ़ोंदा उत्थें बेहियै मैड़म जी में बी रोज़ औन्नी होन्नी पर मेरे कन्नै बहुत बच्चे ऐसे न जेह्कें पढ़ना केह् ऐ पर पूरी जेह्की फेस्लिटिंयां चाही दियां ओह् ऐ गै नेईं आं ते होर बच्चे बी हैन जेह्के नमें आए दे ओह् आखदे असें लाईब्रेरी जाइयै पढ़ना ते में चाह्न्नी कि लाईब्रेरी ओह् थोह्ड़ा जादा चीज़ां करो एह्दे च जेह्दे कन्नै होर बच्चे आन जेह्ड़े कि बच्चे घट्ट आवा दे इत्थें इक्क ते असेंगी कताबां निं थ्होंदियां पूरियां ते कोई असेंगी बौह्ने आस्तै ढंगै दी जगह थ्होंदी ठीक ऐ मैम धन्यबाद